नाच्याचो नाचाच्या संबंधान म्हाका अशें म्हजे गोल्स म्हणपाक गेल्यार कोणेय जर म्हाका जर अशें उलयतना आयकले जाल्यार ते मागीर हांसपाक शकता कित्याक हांव सद्या जे हांव शिकता ते लॉ शिकता आनी लॉ आनी डान्स जे आसा हे दोनी सामके ओपोसीट म्हणटात तशें म्हणजे तांच्या भितर कांयच कनॅक्शन ना पूण म्हाका नाचाची जे आसा ती म्हाका ल्हानपणां पसून आशिल्ली आसा हांवें चड अशें क्लासीज बी घेवूना अशें एक दोनदाच क्लासीज घेतिल्ल्यो आसात पूण हांव ल्हानपणां पसून पळोवन पळोवनूच म्हणजे टीवीचेर म्हण किंवां फोन येतकूर फोनाचेर म्हण पळोवनूच हांव वेगळे वेगळे डान्स म्हणजे सगळें वेगळ्या तरेचे न्ही पूण म्हाका जे जमता आनी म्हाका जे आवड आसा जे डान्स पळोवन शिकिल्ले आसा तेन्ना डान्साक घेवन म्हजी जी गोल आसा ती अशी हांव म्हजो विचार आसा की जर म्हाका फ्यूचरान ते करपाक मेळ्ळे जाल्यार स्वताक पयली आनी इल्लो डान्स क्लासिजांक वचून डान्स शिकून स्वताक पयलीं आनी बरें तातूंत करपाचे आनी मागीर जर म्हाका जमले जर चान्स पडलो जाल्यार म्हज्यो स्वताच्यो क्लासीज सुरू करून लोकांक ल्हान भुरग्यांक किंवा धर किंवा व्हडल्या भुरग्यांक असो धरून डान्स शिकोवपाचो तसो म्हजो विचार आसा